ہاں ہم کو لگتا ہے کہ نوجوان کے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کے مناسب سہولیت میسر ہیں کیونکہ کیونکہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں جو کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں ان کو ان کو کبھی حوصلہ نہیں دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تمہیں جیتو گے یہاں اس بار نہیں تو اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نہ ہی ان کا کوئی خیال رکھنے والا ہوتا ہے وہاں پہ جس کو جو کرنا ہے وہ خود کرتا ہے روزانہ وہ اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا ان کو سب اپنے پاس سے کرنا پڑتا ہے اگر ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا یا ان کی کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو کہ ان کے پاس ایک ڈاکٹر بھی رکھا جائے تاکہ ان کا کوئی ان کا کوئی خیال رکھے اور دھیان رکھے ان کا اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک حوصلہ دینے والا بھی رہے ان کے پاس کہ ہاں بھائی اس بار نہیں تو اگلی بار یا پھر اس باری پکا آپ جیتو گے ایسے